आमच्या गोंयान वेगवेगळे तरेची पारंपारीक मनोरंजनां आसात देखीक धालो फुगडी जागोर मांडो घोडेमोडणी नाटकां तियात्रां शिगमो कार्निवल गोंयान हें वेगवेगळें मनोरंजन वेगवेगळ्या जाग्यांचेर जातात तशेंच वेगवेगळें तरेन सादर करतात वेगवेगळें जातीतलें लोक सादर करतात देखीक पेडण्या मोरजें गांवांन घोडेमोडणी जातात सत्तरीन धनगर नाच जातात शिवोले जागोर जातात काणकोणा शिशरान्नी जातात तशें साळांतले गडे हे खूब फार्माद आसा